हाँ भय्या एक कैब है जो अपनी जो समय पर पहुंच जाएगी क्या जो हमारे जो मैं जहाँ पे जाना चाहता हूँ जो मेरा ड्रॉप स्थान है वहाँ पर कितने समय में और पहुंच जाएगी हाँ जो अपनी ट्रैफिक में फस चुके हैं तो यहाँ से भय्या कितना टाइम और लगेगा पहुंचने में क्योंकि यहाँ मुझे वहाँ पे ज़रूरी पहुंचना है अपने समय पर तो जो मेरा ड्रॉप स्थान है वहाँ पर कितना समय लगेगा वहाँ तक पहुंचने में हाँ तो इस से मतलब अपन इस से इस से ट्रैफ़िक में फस गए हैं तो इस से निकलने के लिए यहाँ से कोई तेज़ फ़ास्ट चलने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता है जिस से हम अपन तेज़ी से निकल सकें यहाँ से और जल्दी से हम जो मेरा ड्रॉप स्थान है वहाँ पर पहुंच जाए हाँ तो आप जल्दी से कीजिए जो भी स्थान है जो भी स्थान हो और जो भी तेज़ तेज़ जाने के लिए जो भी रास्ता हो तो उस से ले चलिए आप कैब को जिस से कि जो मेरा ड्रॉप स्थान है वहाँ पर मैं समय पर पहुंच जाऊँ